सेयार मार्केट होननानै बुङोब्ला सासे सुबुं एबा सानै गोबां माखासे सुबुंफोरा गावनि रांखौहाय सेयार मार्केट आवहाय इनभेस्ट खालामो एबा बाहायो बिथांमोना जुदि कम्पानि या गोबां प्रफिट एबा मुलाम्फा मोनोब्ला बिथांमोनाबो मुलाम्फा मोनफायो सेयार मार्केट नि गोजौ गाहाय जानायनि जाहोनानो जाहैबाय केपिटेल मुभमेन्ट एबा राङारिनि थांलाय फैलाय आरो राङारिनि सोलाय सोल' जानायनि थाखाय सेयार मार्केट आ गोजौ गाहाय जायो आरो मुवा बेसादनि दाम सोलाय सोल' जानायनि थाखाय सेयार मार्केट आ गोजौ गाहाय जायो डिजिटेल डिजिटेल एप फोरा भारताव सेयार मार्केट खौ गोबां रोखोमै सोलायनाय जोङो नुनो मोनो दानि आजिखालि बयबो मानसियानो सेयार मार्केट आव गोरलैयैनो गावनि रांफोरखौहाय इनभेस्ट खालामनो हायो बिथांमोना एप नि गेजेरजोंहाय सोरबा सासे सबुंनि हेफाजाब नाङालाबानो गाव गावनो एप नि गेजेरजों सेयार मार्केट आवहाय गावनि रांखौ बाहायनानै एबा इनभेस्ट खालामनानैहाय बिथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हायो सेयार मार्केट आ दिनै गोबां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे रां खामायनायनि मोनसे मोजां राहा जानानै फैदों नाथाय माखासे सुबुंनि थाखाय बेयो भागो लाबोयो जेब्ला सासे सुबुङा मार्केट खौ मिथिया अब्ला बिथांमोना गावनि फैसाखौ मोनसे जेबो मोनदांथि गैयालाबा एबा मोनथियालाबा जायखिजाया मोनसे लस गोनां मोनसे स्ट'क आव एबा कम्पानि आव गावनि फैसाखौ इनभेस्ट खालामोब्ला बिथांमोना लस बो जायो आरो जुदि बिथांमोना साननानै बुजिनानै गावनि रांखौ इनभेस्ट खालामोब्ला बिथांमोना बे रांनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो